एहिठाँ जहन कनिआँसभ अबैत छथिन द्विरागमन भए कऽ तखन हुनका लगमे एकटा अरबा चाओर लोटामे दए कऽ आ हुनका आगवानी करै छथिन अङ्गना अबैत छथिन अङ्गनामे गाएके गोबरसँ नीपल रहै छै सभ चीज पवित्र रहैत छै कोठी खोलि कऽ ओहिमे चाओर निकालैत छथिन तहन ओ कनिआँ अङ्गनामे पदार्पन करै छथिन